थँक यू मॅडम मॅडम म्हाका फुडें शिकपाक जाय पूण म्हाका मातशें गायडन्स जाय आशिल्लें तुमी म्हाका सांगपा शकता हांवें किदें करपाचें फुडें आतां मॅडम आतां म्हाका आनी ऍक्झाम दिवची पडटली आनी एक आनी मॅडम हाजें पयली तुमी बिट्स पिलानी आनी आय आय टी ट्राय कर म्हणटाली तें कशें करप आनी केन्ना कळटलें म्हाका ऍट्रन्स ऍक्झाम आसा म्हणून हां मॅडम म्हणटकर हें आतां बिट्स किंवा आय आय टी हांवें प्रयत्न केलो जाल्या मागीर म्हाका कसलो सुमार जॉब मेळटलो फुडें वचून बरें मॅडम तुमी इतलें म्हाका सविस्तर सांगलें म्हाका खूब जिवाक बरें दिसलें आतां हांव ऍक्झाम दिवपा वता आनी तुमकां कळयता हांव केन्ना ऍक्झाम आसा ती मागी म्हाका डिफीकल्टी बी आसल्यार हांव येवूं न्ही तुमच्या कडेन आनी मॅडम म्हजो रिजल्ट मागीर केन्ना येतलो चड तेप लागचो ना न्ही हां ऑके मॅडम थँक यू मॅडम थँक यू